साख्रि गैया आङो फरायनाया एसेल' नाथाय आं मालायनावसो खामानि मावो मालायनाव खामानि मावनानै गथ' गथायखौ आं फोरोङो नाथाय बिफोरखौ हाजिरा मावनानैसो आं जायो हाजिरा मावनानैसो मालायनाव जायो आरो आंहा साख्रिबो गैया बिनि थाखायनो आं मा कन्डिसनै खालामनानै गथ' गथायखौ फोरोंनो हागोन आंहाबो फरायनाया एसेल' बिनि थाखायनो आं मालायनाव खामानि मावनानै गथ' गथायखौ आं फोरोङो नाथाय बे गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय आङो मालायनाव मावनानै मावनो मावनानै बिजोंनो फोरोङो नाथाय बेजों फोरोंनायजों लोगोसे

एखमब्लानि समाव आं मैगं थाइगंबो फानहैयो बा माबा मोनसो बुस्थु लानानै मालायनिफ्राय बायसननानैबो आं फानो साख्रि गैया आंहा बिनि थाखाय आंहा गोसोआव दुखु दङ दुखुगोनां आंहा आंनि लेखा फरायनाया एसेल'

न'खराबो गैया नाथाय आं बे साख्रि गैयिलाय मालायनाव मावनानै जायाब्ला मबेहायथो मावनानै जाबावनो आं बे लेखा फरायनाया आंना क्लास सेभेनसिम फरायदोंमोन फरायनाया आङो ओमफ्राय एडमिटखौ बख'नो हायाखै फरायनायनि एडमिटखौ बख'नो हायाखै आङो एडमिटखौ बख'नो थिनदोंमोन नाथाय आंनाव रां गैयिलाय आं बख'नाय जायाखै आंना साख्रि गैया एसेल' फरायनाय थानाय जादों आं बावनो फोजोब्बाय